हँ जी जी जी किछु कलाके बारेमे बताउ हँ राजीव जी

जी जी अच्छा जी जी से तऽ हमसभ सुनैत हँ सुनैत रहै छी से हमसभ

नहि नहि नहि हमरा सुनैमे तऽ नीक लगैए लेकिन गाबैल ओतेक बढ़िआँ नहि लगैए गाबैमे नहि होइए गायल बढ़िआँसँ लेकिन गीत सुनैमे नीक लगैए हँ आ मिथिलाके किछु पारम्परिक गीतसभ सेहो छै मैथिलीके अच्छा हँ किछु मैथिली गीतसभ जेना अथिवला सभ छै झिझियावला गीत छै एगो हँ हँ नहि हम सुनैत रहै छी मैथिली गीत तऽ हमरा नीक लगैए तऽ हँ हँ एगो झिझियाबला गीत नहि छै तोहरे भरोसे ब्रह्म बाबा झिझिया बनौलियै

तऽ ईसभ गीत हमरा नीक लगैए सुनैत रहै छी कहियो काल अच्छा चलू अहाँ से गप्प कऽ कऽ बहुत बढ़िआँ लागल जे ओतुका किछु कलाके बारेमे हमरा से जानकारी भेटल किछु किछु जानकारी छल लेकिन अहाँसँ बहुत जानकारी भेटल हन आ ओतय आयब तऽ हम जरूर ईसभ कनि कला देखैके अथि करब आओर ऑनलाइन करब

तऽ ठीक छै हम ऑनलाइन देख लैत छियै ओकरा नेटपर देखै छियै आ जे किछु पसन्द हैत तऽ हम ऑनलाइन कऽ कऽ हँ हँ ऑर्डेरो कऽ लेब हम ठीक छै ठीक छै जय मिथिला जय मैथिली